हाँ सर प्रकाश जी बोल रहा हूँ बताइए सर

अच्छा आपके घर पर सीढ़ी लगानी है बिल्कुल सर लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है सीढ़ियाँ लगा देंगे आराम से और आपको सीढ़ियाँ या एक तो फर्नीचर में लोंग लगाणी है या फिर लोहे की लगानी है या एलुमिनियम की इस्टील की किस टाइप की लगानी है अच्छा आपने पहले वो मकान के टाइम पर नहीं बनवाई थी है न नहीं नहीं एक बना देंगे कोई दिक नहीं सर आजकल तो फेसन हो गया है ये बाहर से सीढ़ियाँ लगाना और हम तो रोज़ एक दो एक दो ऑडर आते रहते हैं हमारे पास सीढ़ियों के तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छे से बना देंगे अब आप बताओ कि आपका बजट कितना क्या है उसके आकॉर्डिंग फिर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि भाई एक दो एलूमीनम की सीढी लगा देंगे वो एलूमिनियम वाली सीढ़ी पड़ेगी सर बीस एक हजार रुपए बीस हजार रुपये में आपकी सीढ़ी बनकर कंप्लीट हो जाएगी और उसमें जो मेसन आएगा न वो अलग से है उसको भई वो दिन एक दिन में आपकी फिट फिटिंग कर देगा उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे ओर बाकी काम आपका हो जाएगा सर हाँ हाँ बिल्कुल हम एकदम है न जो टाटा के एल्यूमिनियम है वो यूज करेंगे उसमें कोई दिक्कत न आएगी एकदम कंपनी का एल्यूमिनियम होगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा उसकी हमारी पूरी गारंटी पीरियड में रहेगी दो साल तक अगर वो काली काली वाली पड़ जाती है तो हम वापस रिटन कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है सर कल मॉर्निंग में आ जाते हैं अभी तो दिन में तो क्या आजकल बहत गर्मी पड़ रही है इसलिए कल मॉर्निंग में जल्दी आ जाता हूँ मैं सात बजे के अराउन्ड आप मेरे को लोकेसन लोकेसन भेजना इस नम्बर पर मैं कल दिन में मॉर्निंग में आ कर नाप सब ले कर चला जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है ओके सर